चित्रकारी करण लाइ ट्रेनिंग वठण ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे पर मां ट्रेनिंग कान वरिती हुई ऐं नंढपण खां ई शौक़ु हुओ त पंहिंजी साहेड़ियुनि सां गॾु आस पड़ोस खे ॾिसी करे उन्हनि सां वेही चित्रकारी कंदी रहंदी हुअसि अगरि चित्रकारीअ जी ट्रेनिंग मिले हा त ॾाढी सुठी थी वेंदी आहे हुन सां बिल्कुलु स सही स्वरुप में मूर्ती ठहंदी आहे ऐं ट्रेनिंग वठण बि ॾाढो ज़रूरी आहे